हम फ्लिपकार्टसँ एफ एन डी के होम थिएटर मँगेने रही जकर आवाज भी अच्छा रहै रेटिङ्ग भी अच्छा रहै मँगेलाके बाद खैर बजेली थोड़ा कॉस्टली रहै लेकिन आवाज बेस भी अच्छा रहै म्यूजिक भी ओकर मस्त रहै से पूरा रूम गूँजे ओहि बेससँ